پرسوں رات کے وقت اچانک میرے موبائل کہیں پر گر گیا میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ موبائل اس وقت کی بہت خاص ضرورت ہے میں نے صبح اٹھ کر ترنت ہی ایک ایل جی کا موبائل بک کیا وہ کل مجھے مل گیا میں اس موبائل کے بارے میں کیا بتاؤں اس کی نہ تو بیٹری ہی اچھی ہے اور نہ ہی اس کا کیمرہ مجھے یہ فون پورا بکواس ہی لگا کیونکہ جس مقصد سے میں نے موبائل خا فون خریدا تھا اس میں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کچھ بھی سامان خریدنا ہو تو سوچ سمجھ کر خریدیں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے